آج کل کے بچے دو طرح کے کھیل کھیلتے ہیں جس میں ایک آن لائن ہے اور ایک آف لائن ہے آن لائن میں زیادہ تر لوگ پبجی اور بی جی ایم آئی کرکٹ آرکیڈ موڈ گیمس یہ سب کھیلنا پسند کرتے ہیں اور آف لائن میں جیسے کھوکھو گلی ڈنڈا کرکٹ ریسلنگ ان طرح کے انہیں سب طرح کے گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں